بنائی کو دوسری ذمہ داریوں اور دلچسپیوں کے ساتھ متوازن ایسے کر سکتے ہیں ہم کیا کریں کہ چھوٹا چھوٹا جو وقت ہوتا ہے وہ نکالیں جیسے ہم نے پندرہ بیس منٹ بننے کے لیے طے کر لیا صبح ناشتے کے پہلے یا پھر رات کے ٹائم سونے سے پہلے پندرہ بیس منٹ نکال لیں اور پورا نا ایک ساتھ نہ سوچیں کہ ہمیں ایک ہی دن میں کچھ تیار پورا کرنا ہے چھوٹا چھوٹا حصہ طے کر لیں کہ آج ہمیں آستین بنانی ہے تو کل یہ بنانا ہے سب سے پہلے کہ خاکہ بنا لیں کے مطلب اس طرح سے بنانا ہے پھر ایک سامان بننے کے لیے سامان جو ہوتا ہے وہ ایک بیگ میں تیار کر کے رکھیں تاکہ کبھی وقت ملے کبھی بھی شروع کر لیں ایک دم سے کام کو بیگ میں سے سامان نکال کے دیری بھی نہ ہو اور اس میں ہم اپنے گھر والوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں گھر والوں کو بتائیں کہ انہیں شامل کر کے کہ اس میں ایسے ایسے اور موٹیویٹ کریں اپنی بنائی ہوئی چیزوں کی تصویریں یا دوسرے پروجیکٹ سے بھی نا لیں اور بنائی ایک آرام ہے بوجھ نہیں سمے نکالو تھوڑا تھوڑا بنا لو بہت کچھ بن جائے گا اسے بوجھ نہ سمجھیں